ہیلو

جی جی

اب تو ٹھیک ہے بس تھوڑا تھوڑا پین ہوتا ہے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے بس جی نہیں ابھی تو نہیں لینی جو آپ نے جو دوائی دی تھی بس میں وہی کھاتی ہوں اور الگ سے کچھ نہیں ابھی لی ہے بس جی جی جی جی جی جی جی میں آنے کے لیے بول رہی تھی لیکن اس ٹائم ٹائم نہیں مل رہا ہے لیکن میں اپنے ہیلتھ خیال رکھتے ہیں اب آپ بتا دیجیے مجھے کیا کھانا چاہیے اور کچھ کھانا ہے ڈائٹ کرنا ہے کوئی ایکسرسائز وغیرہ مجھے بتا دیجیے اوہ اور کھانسی کھانسی اب تھوڑی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گی ہاسپیٹل لیکن ادھر بہت تھوڑی کھانسی بڑھ گئی آپ کے وہاں سے ڈسچارج ہوئی تھی میں ٹھیک ہو گئی تھی لیکن پھر میری کھانسی ویسے ہی آنے لگی ہے جی آؤں گی نو کوئی پروبلم نہیں ہے بس تھوڑا آج کل ویکنیس بہت لگتا ہے جی ٹائم ٹو ٹائم جی ٹھیک ہے

جی جی

ایسا تو کوئی ایشو نہیں جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا بس جی اوکے اوکے ٹھیک ہے رکھتے ہیں